ककरो लेल कोनो कविता उपहार जेनामे भऽ गेल विद्यापतिके कविता बहुत नीक लगै छै सुनऽमे आओर रङ्गबिरङ्गके कवितासब होइ छै रम वला सेहो कविता छै इहो सब सुनऽमे ठीक लगै छै आओर किताबसबमे कविता रहै छै कोनो कोनो बढ़िआँ जेनामे लिखल रहै छै सब पढ़ऽमे बढ़िआँ लगै छै आओर रङ्गबिरङ्गके छै कवितासब अहाँसब एहिपर धिआन दिऔ आओर कविता विद्यापतिवला बढ़िआँ होइ छै आओर बहुत टाइपके कवितासब होइ छै सुनऽके मिलत अहाँके आओर जे छै से कविता सुनऽमे बढ़िआँ लगै छै आओर पढ़ऽमे सेहो